म्हाका बायकाचेर भोंवपाक खूब आवडटा बायकींक करुंक आवडटा पूण कशें आसा कामा खातीर म्हाका झप्प करून भायर सरोंक गावना पूण अशें दिसता केन्नातरी एक दीस अशें भायर गाडी घेवन वचचीं आनी एक रायड व्हडलीशी घेवची तशें हांव मार्सेल आनी फोंडा हाच्या भायर काय वचूंक ना गोंय गोंया भायरूय वचूंक ना बायक घेवन आनी भारताच्या थंय तर हांवें केन्ना विचारूय करूं ना सो ज्या कारणान गोंयान म्हाका तालांव पडटा किद्याक केन्ना केन्ना हांव ओवरटेक करता जाल्या हेल्मेट घालिना पेपर्स ना ह्या खातीर एक सुचोवण्यो अश्यो म्हाका हें आर टी ओ कडल्यान गावता पूण तेच्या वयर हांव खंय वचोंक ना हा आनी केन्ना वचचें ना अशें म्हाका दिसता